भारत मे बहुत सारे लोकप्रिय जैसे गुरु योग गुरु है जैसे बाबा रामदेव वे मुझे बहुत अच्छे लगते है क्योंकि उनकी बॉडी सबसे पहली बात उनकी योग करने से उनकी बॉडी इतनी हेल्थी है जितना हम सोच नही सकते है वो अपने आप को फिट रखते है कम आहार लेते हैं और योग पर ही जीते है उनका खाना एक तरीके से बोला जाए तो योग ही है क्योंकि रामदेव बाबा आज बहुत बड़े फेमस है उनको मैं फॉलो करता हूँ उनके यूट्यूब चैनल वगैरह सब मीडिया पर उनकी वीडिओज आते है किस तरीके से आसन करना चाहिए किस तरीके से हम अपने आप को अलग योग कर कर बीमारियों से दूर रख सकते है और अपने आप को स्वस्थ रख सकते है